हाँ मुझे मोबाइल लेना था भीबो टू सेवेन का हाँ हाँ तो कितना पड़ेगा अच्छा अच्छा अगर ई एम आई से लूँगी तो कितना पड़ेगा हाँ हाँ और कुछ नहीं है क्या ओप्पो और और कुछ

हाँ हाँ कम से कम में मिलेगा तीस हजार से कम होगा हाँ हाँ हाँ लेकिन मुझे वीवो टू

हाँ अच्छा ठीक है एम आई का भी है क्या हाँ हाँ हाँ मतलब इसमें से ये ज़्यादा पड़ेगा व ओपो या एम आई हाँ हाँ अच्छा आपका मोबाइल नम्बर दे दीजिएगा और और कितना पड़ेगा बोलिएगा कितने बजे अब दुकान खोलते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ

हाँ हाँ और हाँ हाँ मुझे बस पन्द्रह पन्द्रह नहीं मुझे पन्द्रह हजार से पन्द्रह हजार के अन्दर ही लेना है उस उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं हाँ हाँ हाँ हाँ कोई मुझे जो अच्छा वाला मोबाइल बस बोलिए जो अच्छा लगेगा लूँगी

हाँ हाँ भीबो टू सेवेन अगर कम होगा तो वही लेना है और हाँ हाँ अं हं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा ई एम आई में कम नहीं पड़ेगा क्या

वो अच्छा ठीक है मैं जब जाऊँगी आपको कॉल करूँगी हाँ कितने बजे आप सॉप खोलते हो उतने बजे मैं जाऊँगी जाने के बाद अच्छा अच्छा रखती हूँ